हेल्लो जी प्रणाम प्रणाम अहाँ के बजै छी पहिले तऽ अहाँ के बजै छी अर्चना कुमारी अहाँ के की जानकारी चाही बिहार के इतिहास के विषय मे बुझबाक अछि बिहार राज्य छै ई जे छै से बंगाल सॅं अलग भेल छै एकर अपन तऽ समृद्ध इतिहास रहल छै एतय के सभ्यता संस्कृति से आन जे कोनो क्षेत्र छै आन जे कोनो राज्य छै तऽ सब सय अलग रहल छै बिहार मे अहाँ के नालंदा छै राजगीर छै जतय के पर्यटक सब अबै छथि आरे बिहार मे अहाॅंके बिहार के नदी सब छै ओहो सब पर्यटक स्थल मे आबै छै जेना अहाँ के महात्मा बुद्ध सॅं सेहो जुड़ल बहुत रास जाहिठाम मे सब छै जहन हम राजगीर जाई छी तऽ ओतय सेहो देखै छियै नालंदा मे सेहो भेटैत अछि एकर बहुत रास इतिहास छै अपन समृद्ध इतिहास छै आर ई एहिलेल जखन अहाँ पढ़ै छियै तऽ ओकरा सॅं जानकारी भेटै छै बहुत रास आर विशेष रूप सॅं एकर जे विभिन्न जिला सब छै सब जिला के किछु ने किछु एक खासियत छै जेना सीतामढ़ी छै सीतामढ़ी के जोड़ल जाइ छै जे सीता जे छालीहे हुनकर जन्मस्थली सीतामढ़ी रहल छनि ई पैघ बात छै आइ रामायण सर्किट सॅं जे भारत सरकार जोरि रहल छै इतिहासे के चलते एकरा सीतामढ़ी जोड़ल जा रहल छै चूँकि ऐतिहासिक जगह छै तहिना एखन से मधुबनी मे तहिना किछु दिन पहिले खुदाई भेल छलैया जाहिमे ऐतिहासिक चीज सब निकललैया बहुत रास एकर अपन एकटा बहुत इतिहास समृद्ध रहल छै ठीक छै और अहाॅंके किछु जानकारी चाही ओना अहाँ जॅं आओर जानकारी चाही विस्तृत रूप मे तऽ से कनी टाइम लागतै अहाँके जॅं समय रहतै तऽ हम से लिखि कय बुझा सकै छी अहाँके हॅं बिहार के जे संयुक्त बिहार के इतिहास छै ताहि के विषय मे एकर जे श्री कृष्ण सिंह पहिल मुख्यमंत्री रहल छथिन हॅं तिनका बिहार केसरी के उपाधि देल गेल छनि कहल जाई छलनि हैं कते बहुत रास ऐतिहासिक बात सब छै ताहि लेल से अहाँ के आओर जखन अहाँ हमरा सॅं भेट होयब तखन चाहब हम अहाँ के एकरा विषय मे बहुत नीक जकाॅं सॅं बुझा सकै छी बता सकै छियै ठीक छै